کیا نوجوان نسلیں بھی ثقافتی طریقوں پر سختی سے عمل کرتی ہیں دیکھیے آج کے ڈیٹ میں نوجوان نسلیں جو ہے ثقافتی طریقوں پر بہت کم ہی وہ کیا نام ہے عمل کرتی ہے کیونکہ آج کے ڈیٹ میں نوجوان سب کے جو ہیں یہ بہت زیادہ موبائل کی طرف رجحان ہے اس کا یہ ہمیشہ ہر وقت موبائل پہ لگے رہتے ہیں موبائل تو سب سے زیادہ مطلب گھٹیا ہے سمجھ لیجے برباد کرنے والی چیزوں میں سے ہے اور یہ موبائل برباد کرنے والی چیزوں میں بھی ہے اور اچھی چیزوں میں بھی ہے لیکن ثقافتی ہاں ثقافتی طریقے سے کچھ کچھ لوگ جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں باپ دادا سب باپ دادا کے زمانے سے جو وہ ریلیشن چلتا ہوا آ رہا اس پہ کچھ لوگ جو ہے اس پہ عمل کرتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے ثقافتی طریقے سے عمل نہیں کرتے ہیں